हमरा गाममे बहुत प्रकारके कारोबारसब होइत अछि जाहिमे चाउर मिलके अगर बात करी तऽ शुरुआती दौरमे बहुत कम चाउ चाउर मिलसब रहै चूड़ा मिल रहै आओर मसल्लाके मिल सेहो रहै आओर आब धीरे धीरे बहुत सँख्यामे भऽ गेलै हँ जकरा किछु व्यक्तिसब अपन रोजगार बेवसाइके रूपमे ओकर उपयोग करै छथि जाहिसँ हुनका बेवसाइमे काफी हद तक योगदान मिलै छनि जाहिसँ ओ अपन जीवनयापन करै लेल सक्षम रहै छथि आओर अगर कुक्कुट पालनके बात करल जाए तऽ एहि समयमे देखबाके लेल नजरि आबि जाइए जे बहुत आदमी एखन मुर्गीपालन मछलीपालन आओर बत्तखपालनसब काफी हद तक करै छथि जे बेवसाइमे इहो काफी हद तक योगदान करै छै जिनका ईसब आसान छै एक प्रकारे आओर किछु आदमीके लेल ठीक छै जे अपन नहि बाहर जेबासँ बढ़िआँ बाहर जेबासँ बढ़िआँ छै जे अपन गाममे कुक्कुटे पालनसँ अपन जीवनयापन करै छथि बेवसाइ करै छथि आओर ओ अपन तरह तरहके पालनसब कऽ कऽ अपन बाजारमे बेवसाइ कऽ कऽ अपन जीवनयापन करै छथि जाहिसँ हुनका बेवसाइमे बहुत लाभ होइ छनि आओर बहुत काफी हद तक ओ अपन जीवनमे बढ़िआँसँ अपन जीवनयापन कऽ लै छथि आओर सङ्गे अगर बात करल जाए तऽ ई गाममे सिङ्गार पटारसबके सेहो बहुत आदमी तक थोक बिक्रय बिक्रय करै छथि जाहिमे सेहो बहुत लाभ छै सङ्गे नाईसब तरह तरहके सैलून खोलि लै छथि जेना धान कुटनी सेहो करै छथि गहूम दाउन सेहो होइ छै तऽ ई प्रकारके कारोबारसब काफी हद तक चलै छै